ہیلو ہیلو جی سر بتائیے جی سر ہیں جی جی ہے بتائیے جی سر یہ آپ کو پڑے گا ٹوینٹی ٹو ہینڈریڈ کا جی جی ٹو ہینڈریڈ جی یہ آپ کو پڑے گا تھری ہینڈریڈ کے جی جی جی نہیں نہیں نہیں سر نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے آپ جی جی ریکوائر کے ہوتی کیونکہ آپ نے ویسے بھی خریدا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی جی جی جی جی جی جی آپ کو مطلب آپ جی جی تو آپ یہ بتائیے آپ کو کتنا چاہیے اگر آپ جی جی اگر آپ جو ہے پیمینٹ جو ہے پوری آن لائن کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے تو آپ پیمینٹ آن لائن کر سکتے ہو اچھا ٹھیک ہے تو آپ کو ون کے جی پہ جو ہے بلو بیری جو ٹو ہنڈریڈ کے جی کا ہے اس میں آپ کو ڈھائی ایک کے جی پہ جو ہے ڈھائی سو گرام اس پہ جو ہے فری رہے گا ڈسکاؤنٹ جی جی جی جی تو آپ یہ بتائیے آپ کتنا پرچیز کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں سر آپ کو تھوڑا اپنا آڈر انکریز کرنا ہوگا ٹھیک ہے جب ہی ہم آپ کوتھوڑا سا دیں گے تو ان کو جی جی کم سے کم آپ کو تین کے کلو تو لینا ہی پڑے گا سر اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے تین کلو تین کے جی جی جی جی جی جی جی اور جی جی جی ہم آپ کو اس میں ایک کلو آپ کا جو ہے جی جی جی بالکل ٹھیک ہے جی جی جی جی جی آپ جو ہے اپنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو واٹسیپ کر دیتا ہوں ڈیٹیلس ٹھیک ہے آپ پیمینٹ کر دیجئے جی جی آپ کی جس ڈیلیوری جو رہے گی فری ڈیلیوری رہے گی سر ٹھیک ہے سر اوکے جی جی شام تک ہو جائے گی آپ کی آپ پیمینٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ کی ڈیلیوری جی جی وجے جی جی ٹھیک ہے اوکے سر تھینک یو